गोंयची आताची परिस्थीती म्हळ्यार कितें सांगूं आतां खंयीय गेलें जाल्यार रस्त्यार खड्डेच पडलेले आसता अशें दिसता की लाँग लाॅस्ट सिविलायजेशन काडलां कशें दिसता बट एक म्हटल्यार प्रोपर प्लेनिंग आनी प्रोपर लेंड डेवलाॅपमेंट म्हणटा ती गजाल आमच्या गोंयच्या सरकारान पळोवपाक जाय म्हणजे आतां समज पायपलायन घालपाक जाय चार वेळा पायपलायन घालतले पन्नास वेळार रस्तो फोडटले सो सारकी एक प्रोपर डेवलाॅपमेंट करून सारको एक प्लॅन काडून नकाशो तयार करून की बाबा हां आयज ह्या ह्या रस्त्याचेर काम करपाक जाय हो इतको कुडको आमी बंद करया बट सगळेंच जर बंद केलें आनी लोकांक त्रास पडटा तो की बाबा खंयच्यान तरी वचूं आतां घरांच्या घरान धा वरांचेर आमी भायर सरलीं सकाळच्या रातचीं आठ जायसर सुद्दां पावना कित्याक रस्त्याचेर हें सायडीन फोडलेंलें आसता ते सायडीन फोडलेलो आसा प्रोपर मेनेजमेंट म्हणटा तें सद्द्याक आमच्या गोंयांत ना